खाने के लिए पसंदीदा प्रकार का भोजन खाने के लिए पसंदीदा प्रकार का भोजन वैसे तो मैं हर चीज़ खाना पसंद करती हूँ लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है दाल चावल मैं कहीं भी किसी भी जगह मुझे सबसे ज़्यादा मुझे बस यही चीज़ चाहिए होती है कि मुझे सिर्फ दाल चावल ही खाना है क्योंकि वो मेरा फेवरेट होता है और उसे खाने में मुझे न अच्छा लगता है और सुकून महसूस होता है थकान हो कुछ भी हो अगर मैं उसे खा लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा पेट भर गया है और मुझे अच्छा महसूस भी होता है और ये ईज़िली बन भी जाता है और कहीं भी जाओ आपको मिल भी जाता है दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी ढाबे पर जहाँ भी किसी भी फैमिली फंक्शन में या किसी जगह पर जाएँ आप आपको आसानी से मिल जाता है मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं सिर्फ दाल चावल ही पसंद करती हूँ मुझे और भी चीजें पसंद हैं मैं सब्जी रोटी खाना भी पसंद करती हूँ पर मुझे उससे भी ज़्यादा दाल चावल ही पसंद है सब्जी रोटी तो मैं खाती हूँ पर मुझे सब्जी अगर मेरी फेवरेट हो तो जैसे गोभी आलू की सब्जी और बैंगन बैंगन का भर्ता खा सकती हूँ मुझे बैंगन तो नहीं पसंद है और बैंगन का भर्ता मुझे चलता है मैं बाटी के साथ खा लेती हूँ और टिंडे वो मुझे नहीं पसंद बट फिर भी खा लेती हूँ और और जैसे पनीर की सब्जी पनीर की सब्जी भी मेरी बहुत फेवरेट है उसके साथ तो मुझे दाल सॉरी चावल बहुत पसंद है मैं पनीर की सब्जी खाना भी बहुत पसंद करती हूँ उसके फायदे भी होते हैं पनीर अच्छा भी होता है सेहत के लिए और जैसे बाहर जाओ तो मुझे नूडल्स फुलकी चाऊमीन और भी सारी डिशेस पसंद होती हैं लेकिन खाने बात करूँ तो मैं दाल चावल सब्जी रोटी और बस गिनी चुनी सब्जियाँ पसंद करती हूँ जैसे लौकी तो नहीं खाती हूँ भिंडी भी नहीं खाती हूँ टिंडे वगैरह भी नहीं खाती हूँ लेकिन क्या खाती हूँ आप यही सोच रहे होंगे तो वही शिमला मिर्च गोभी है और तो मुझे सब्जियों के नाम भी याद नहीं आ रहे हैं पर जो भी सब्जी मेरे सामने आ जाती है मैं उसे खा लेती हूँ पर मेरा फेवरेट तो दाल चावल ही है मुझे कढ़ी चावल भी पसंद है क्योंकि कढ़ी भी आसानी से बन जाती है